जी हाँ अगरचे मैं बात करूँ तो आज से लगभग दो सालों पहले मैं ऐसे कई सारी चित्रकारियों को सीखता था मैं इस्केचिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा उस समय पसंद हो गया था मैं किसी भी जगह पर बैठ कर के जैसे पार्क में बज़ारों में एवं कहीं पर भी खड़े रह के लोगों के चित्र बनाना एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र बनाना इस्केच बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लकता था यह जो हम ने लाइव सेटअप कर कर के देख कर के जो भी हमारे ऑंखों के सामने मौजूद हो उसे एक कोरे कागज़ पर उतारना बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब हम ऐसे चित्र को बनाते हैं तो हमें लोगों को देखने एवं एक प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है ऐसे समय में हमें इस चित्र को बनाना इस इस्केच को बनाने में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परंतु अगरचे हम लगातार प्रयास करते रहें तो हमें धीरे धीरे ऐसे चित्रों को बनाने में ऐसे इस्केचेस को बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है लेकिन हालांकि शुरुवात के दिनों में हमें हेल प्राकृतिक सौंदर्य की इस्केच बनाने में जब जैसे कि मान लीजिए हम किसी भीड़ भाड़ इलाक़े में किसी भी चीज़ का इस्केच बना रहे हैं तो लोगों का बराबर आना जाना चलना ये सभी दिक्कतों से हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस्केच बनाना इतना सरल एवं आसान तो नहीं होता है परंतु अगरचे हम अपने मन को एकाग्र कर के एवं पूरी चेष्टा से पूरी उत्सुकता से किसी भी चित्र को बनाए तो यह इस्केच काफ़ी ही अच्छा एवं बहुत ही सुंदर बन जाता है